عام طور پر میں جب بھی مشکلات پریشانی ڈپریشن ذہنی تعلق مزہ مزاج میں پریشانی پیدا ہوئی تو میں ہمیشہ سے کہیں دور جگہ لانگ ڈرائیو پر جانا پسند کرتا ہوں اور اچھے سے اچھی جگہ جاتا ہوں

کم سمعے میں زیادہ لُطف اُٹھا کے آنے کی میری بہت بڑی پلان سکوں میں کر کے جاتا ہوں جیسے کہ میرے دوست کا ولیج ہے ولیج کو جانا ہر طریقے کے سفر میں مس میں اکیلا نہیں میں مائنڈ فریش کرنے میرے فرینڈس کو خاص طور لے جاتا ہوں کہ ڈپریشن ہٹے مشکلات ہٹے اُس کو کم سمعے میں ختم کر کے پھر نیکسٹ ڈے نیو جرنی جو مشکلات تھے وہ پریشانی کو دور کرنا میری ایک وہ ہے عادت ہے میں دوستوں کو لے جایا کر کے الحمد اللہ بہتر کرتا ہوں